आं गंसे मबाइल बायदोंमोन बिनि मुङानो जाबाय विब' वाय टुवेन्टि वान ओ आं लुबैनाय बायदि बेखौ जोंहा माखासे खामानिनि थाखाय आङो सावगारि दिखोनानै हरनांगौ जायो जों वाटसएपनि थ्रुयै खामानि मावनायाव दा बेखौ मावनो थाखाय जों सावगारिया जोबोद जोंनि थाखाय क्लियार साफा जानांगौ दा बेखौ मोजां मोनदों आङो सावगारि खेबनायाव आरो नांगौ बायदि फिचारफोरबो आङो बेवहाय मोननो हादों मोजां मोनदों आनो मानि मोजाङानो जोंनि थाखाय दा जास्ट खामानि मावनायनि थाखाय जोङो आंनो नांगौ जानाय सावगारि खेबनानै हरनाय गोनांथि जानायनि थाखाय आं बेखौ हामजानाय मोनदों